हॅलो होय राहुलाची मम्मा उलयता न्ही हय हांव स्कुलांतल्यान उलयतालें हय हांव टिचर उलयतां तेची क्लास टिचर उलयतां हय हय बरी आसा न्ही तुमी आनी राहूल पावला घरा कडेन आं आं ओके बरें सो तुमी आमी काल न्ही वेबसायटीचेर तेंचो रीजल्ट अपलोड केल्लो सगल्या टिचर्सानी मेळून सो तुमी चॅक केला तेजो रिजल्ट

करता बरो सद्द्या बट तुमी मात्शे मार्क्स पळयल्ले जाल्यार चड बरें जातलें आसलें कारण सद्द्याक ना हांवें किद्याक काॅल केल्लो कारण आमी ज्या प्रमाणे तेजे मार्क्स पयला पयलेचे परस आतां ह्या फावटी आमकां खूब्ब कमी मात्शे दिसले म्हणून मुद्दम विचारपाक खातीर काॅल केलो तुमकां की घरा कडेन अभ्यास करता कांय म्हणोनू इचारपा बी आं

रिमेड्यलाक येता ना न्ही रिमेडियल क्लासीस आसता तेंका बट राहूल असो भुरगो आसा जो शिकपी भुरगो आनी अक्स्मात तेजे माक्स इल्ले कमी पडल्या म्हटगूत आमी मात्शी उस्केतालीं की अकस्मात माक्स कशे कमी पडले काय म्हणून आनी क्लासीन ह्या दिसांनी मात्सो डिस्टर्ब डिस्टर्ब उरता सो आमकांय खबर ना जालें घरा कडेन कितें आसा किशें तें म्हणोन विचारपा खातीर फोन केल्लो

ओके ओके आं बरें ना किद जालें होय आमी दिता आमी दिता बट तुमीय बी मात्शे लक्ष दिया कारण भुरगो हुशार आसा न्ही म्हणोन तुमकां मुद्दम फोन केल्लो कळपा खातीर कशें कशें आसा काय म्हणून कारण एकदां कळना न्ही भुरग्यांचे कशें आसा म्हणून विचारपा खातीर फोन केल्लो सो तुमी बी मात्शें लक्ष दिया आमी बी मागीर लक्ष दिता करतलो करतलो थँक्यू थँक्यू तुमका